हॅं हॅं समाज सेबी बनलियै यहाॅं जे कि समाजके सेबा करै खातिर कोइ अगर परेशानी छै तऽ बताउ कियै रासनमे नओ पहिले सऽ नहि जुटल रहै

किछु मालूम होइतै तब तऽ हमे हिनका सऽ मिलैयो लए जैबै जे अपने बतैलियै तऽ ओ कामके बिजलीके जे छै यहां हमे सब सऽ बात करबै चाहे वहाॅं खुद जाइ कऽ हम देखबै यहां जे कि तोहर बला रसीद लए जाइ कऽ बिजलीके रसीद जे होइ छै ने बिजलीके रसीद छऽ ने पासमे ओ रसीद लएके देबहो ओ रसीद लएके जैबै आओर यहाॅं जे कि की कहै छै देखैबै कि आखिर बिजली एतना कियै आइ रहल छै बिजली जलबै छहो तऽ पैसा तऽ लगबे करतै ऐसन नहि छै कि नहि लगतै

किछु बिजलीके की कहै छै अथी लाभो मिलतै किछु कम होइतै अगर लाल कार्ड पिला कार्ड नहि होइतै अपनेके पासमे तब की कहै छै

लेकिन तब फिर भी हमे अपनेके बहुत सहयोग करबै बहुत सहायता करबै आओर की कहै छै अपने अग अगर आओर कोइ चीजके परेशानी करबै तऽ ओ भी बतैयियै

ओहिमे नाम जोराइ जैतै अपने के ओ की कहै छै अधार कार्ड हइ आधार हे जन तऽ जन्म प्रमाण पत्र यहाॅं जे कि पहिले ऐसे राशनमे जे छै सब के यहाॅं अधारे कार्ड लगै छै तऽ अगर अगर अपने बचियाके यहाॅं जे की नहि होइतै ठीक छै की कहै छै जे अगर ओइसन छै परेशानी तऽ हमरा सऽ मिलबै आइके ठीक छै दीदी रखियै ठीक छै